السلام علیکم و رحمتۃہ اللہ ورکات سر سر درصل میں بات کی ہے کہ میں نے ایک سرٹ آن لائن خریدی ہے لیکن وہ آبدار نکلیے اب میں کیا کروں اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیں اچھا جا سر جی سر جی سر

میں نے تین دن پہلے کھریدا تھا

آبدار نکل گئے وہا جی سر میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں جی سر وہ ابھی ریٹرن مدت کے اندر ہے چار دن پہلے یا تین دن پہلے کھڑد جیا تھا جی سر جی سر کیا میں اسے واپس کر سکتا ہوں سر جی سر بالکل بالکل سر بالکل سر بالکل نہیں نہیں وہ ایبدار نکل گیا ہے اس لیے میں اس کو وپس کرنا چاہتا ہوں یس سر جی سر اچھا اچھا سر سر اگر میرا مسئلہ حل نہ ہو تو میں کس سے رابطہ کروں اچھا سر جی سر جی سر تو امید ہے سر کہ میرا واپس ہو جائے گا سر اچھا سر سر جی جی سر جی سر پلیز اپنے بندے کو بھیجی سر جی سر جی یس سر اور میں واپس کر دییے سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہر جیسائ کلنا سر